जोंनि ओनसोलाव बांसिन जों जोलुर बादायलायनाय फुटबलखौ बांसिन जोनाय नुयो आरो बे खेलायाव बे गेलेमुआव गोबां हिंसायारि जाथाय जानायबो जों नुनो मोनो मानोना बे खेलाया एसे मोननै टिमजों बादा बादि जालायनाय जाहोनाव माखासे खेथ्र'आव बा सासे रिफारि मेनआ जुदि माबा मोनसे रं बा गोरोन्थि दिसिजन लाफ्लाङोबा गोबां एना एनि बा हिंसा हिंसिनि दावराव जानाय जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव प्लेयारजों प्लेयार खमलायनायफोरा नायग्राफोरनि रागा आरो नायग्राफोरजों

फैबाय बा बानायनानै लानाय आयेन नङाबाबो बेयो मोनसे जेरावबो सोलिनाय आयेनखौ लानानैनो जोङो बे खेलायाव जानाय दावराव दावसि बा हिंसाफोरखौ होबथानायखौ जों नुनो मोनो मोनसे जायगा बा मोनसे एस'सियेशना जुदि मोनसे खेला सालायो बिसोरो माखासे नियम नितिफोरखौ गावसोरनो बा आयेनफोरखौ गावसोरनो खिन्थानानै होखायो बा मोनसे नटिस बायदि बरननानै दिन्थिखायो जायनि जाहोनाव बे नियमनि बारगा जायोब्ला सासे मानसि बा नायगिरि बा गेलेगिरिबाबो मोनसे पानिसमेन्ट हिसाबै मोननाय बा माबा मोनसे आयेन जायनि जाहोनाव बिथाङा गेलेग्रा फोथारखौ गारनानैबो फैनांगौ जानो हागौ